پچھلی بار اگر میں نے کسی ٹریول ایجنسی سے گاڑی بک کی تھی تو میں جیسے میں پڑوس کی ڈسٹرک گیا تھا تو اگر مجھے وہی سے وہی ڈرائیور اور وہی گاڑی چاہیے تو میں ٹریول ایجنسی میں کال کروں گا اور اُس کے بعد اُن سے کہوں گا کہ پچھلی بار رائیڈ پچھلی بار میں نے سفر کیا تھا آپ کے گا آپ کی گاڑی سے تو مجھے وہی گاڑی اور وہی ڈرائیور کے ساتھ میں دوبارہ سفر پہ جانا ہے تو میں پھر اُن سے کہوں گا کہ جو ہے آپ اُس اُس اُس ڈرائیور کو اور گاڑی کو سیم گاڑی کو بھیج دیجیے تو میں اُن سے کہوں گا کہ میرے پاس اُس ڈرائیور کا موبائل نمبر ہے یا میں پھر موبائل نمبر ہے آپ موبائل نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں آپ پتا موبائل نمبر کے تھرو اُن کا پتا لگا کر اُن کو بھیج دیجیے گاڑی نمبر تو میرے پاس ہے نہیں موبائل نمبر ہوگا تو آپ جو ہے اِس طرح سے میں پتہ لگا لوں گا کہ جو ہے مجھے جانا ہے تو سیم ڈرائیور اور سیم گاڑی چاہیے